हैलो हां जी हां जी हां जी हां हां लब्भी जाना दस बाय बारां दा रेट दिक्खो पंज ज्हार कोला शुरू ऐ पं'जी ज्हार तगर ऐ ठीक यरो में ना व्हाट्सएप चलान्ना निं ऐ तुस आएओ नी अच्छा चलो कोई निं में व्हाट्सएप चलान्ना निं ऐ कोई मुड़ा आंदा ना ओह्दे नंबर उप्परा तुसेंगी करना सैंड में कोई निं में फोटो खिच्ची खिच्चियै जेह्ड़े फोटो खिच्चगा ना ओह्दे थल्लै ओह्दे प्राइस बी सैंड करी ओड़गा है नी कोई गल्ल निं ठीक धन्यबाद